गाना गाते समय साँस को नियंत्रित करना बहुत ही कठिनाई का काम है और गाते समय साँस को रोकना और लय में गाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है जो कि सब गायक गायिका करते भी हैं और ऐसे गानों गाना अच्छा भी लगता है और हमें अपना गाना गाते समय एक से डेढ़ मिनट तक अपने साँस को लय में और रोक कर गाने को गाती हूँ और ऐसे गाने को गाते समय अगर साँस को रो थोड़ा लय में गाया जाए गाने को लय में गाया जाए साँस को रोकते हुए तो गाने में अच्छी सुधार होती है और गाना गाते समय अच्छा राग वाग बनता है गाने को सुधारने के लिए मैं रोज़ प्रैक्टिस करती रहती हूँ और दिन पर दिन मेरा गाना और ही अच्छा होता जा रहा है जिससे कि मैं बहुत ही रियाज़ करती हूँ बहुत ही प्रैक्टिस भी करती हूँ